हांव बरें आसा तूं कसो आसा हांव हेपय गांवांन आसा घरा तूं खंय आसा आं हां हां आं आतां सद्द्याक खंय आसा तूं सारको काणकोणा आं हां आं जर पायलट बी कन्न येतलो जाल्यार ते पायलट व्हरता कांय बसीन येतलो काय कॅब एक्चुली बूक केला आं बायक घेवून तशें जाल्यार बस स्टेण्डा साकून स्ट्रॅट यो पंचगाळ म्हणटा थंय पावतलो कळ्ळें तूं थंय मागीर तुका एक व्हडलो सायन बोर्ड दिसतलो थंय एनिमल्स बी आसात थंय बोर्डाचेर तशें लॅफ्टान भितर घेवपाचें मागीर तशेंच स्ट्रॅट यो आनी मागीर तुका हत्ती पावल वायल्ड लाय्फ सॅन्चुरी दिसतली वाय्ल्ड लाय्फ सेन्चुरी म्हणटगेर थंय गॅट आसा थंय मागीर पावत तूं वाय्ल्ड लाय्फ सॅन्चुरीन त्या मागीर थंय तुका रॅस्ट रूम बी सगळे आसात मागीर रॅस्ट घे मागीर तुका एनिमल्स पोवपा जाय जाल्यार ती पळय बटरफ्लाय पार्क आसा एक्वॅरियम आसा अशें खूब कितें कितें आसा आनी वेग वेगळे एनिमल्स बी आसात हय ना लागीं लागीं आसा म्हणळ्यार तुका थंय हॉम स्टेय बी आसा थंय रुम्स एलोट केल्लो आसात तशेंच मागीर एडवेन्चर एक्टिविटीज बी करपाक मेळटात तुमच्यान आतां कितें कितें वेळ केलो तेणे एडवेन्चर एक्टिविटीज बी करपा लागून झीप लायनींग बी अशें तेंचे ऑफिसान आसतले थंय वाय्ल्ड लाय्फ सॅन्चुरीन भितर थंय हॅल्प करपा शकतात इटॅबल्स तुमका थंय ऑर्डर करपाक पडटा दिसता आनी व्हरपाक मेळटा आसतलें तरी हांव म्हागेलें फ्रॅन्ड एक आसा थंय तेका विचारून कनफर्म करता आनी सांगता तुका आं आं आं बरें सांगता कॉल करता